मेरे पास सिलाई करने की कला है और पेन्ट करने की कला है मैंने उसे विकसित ऐसे किया मैं धीरे धीरे अपने कपड़े सीलने लगी मुझे पता लगा कि मैं काफ़ी अच्छे से सील सकती हूँ फिर मैं धीरे धीरे पेन्ट करने लगी मुझे पता लगा कि मेरी पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी है तो वह मैंने लोगों तक पहुँचाई लोगों ने भी उसे मुझे प्रोत्साहित किया और बताया कि यह काम कर सकती हूँ इसी वजह से मुझे मैंने ऐसी अपनी कला को विकसित किया